ہمارے گاؤں میں پولیس آتی رہتی ہے لیک چوک چھا پر سگروں آتا ہے گھر بھی بستی بھی آتا ہے باندھ پر بھی آتا ہے لیکن پولیس چوکی جو ہے میسی میں ہو ہے میسی میں ہے لیکن گاؤں میں بستی میں ہو جاتا ہے لگ میں تو بہت اچھا بات ہے لیکن آنے میں بہت دیر ہو جاتا ہے پولیس کو کوئیسا کانڈ کوئیسا لڑاائے جھگڑا ہوتا ہے تو بہت دیر ہو جاتا ہے آنے میں اور جو گاؤں میں رہ رہتا جو تو بہت اچھا ہوتا آپس میں لوگ لر لیتا ہے لڑائی اتنا ہو جاتا ہے جو مار پیٹ سب ہو جاتا ہے کپڑ پوری بھی ہو جاتا ہے لوگ جو ہے فون پر پولیس کو بلا لیتا ہے پھر بھی آنے میں بہت لیٹ ہو جاتا ہے گاؤں گھر میں رہتا ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے ترت لڑائی ہوتا ہے ترت پولیس چلا آتا ہے تو اتنا لڑائی نہیں ہوتا اتنا مار نہیں ہوتا اس کے علاوہ آر لوگ کوٹ بھی چلا جاتا ہے دستخت بھی کراتا ہے کیس بھی کرا کیس بھی کر دیتا ہے کیس کرنے سے بہت پولیس آتا ہے بہت پولیس آتا ہے لیکن جو ہے کانڈ بھی بہت ہو جاتا ہے مار ہوتا ہے تو روپیہ بہت گھستا ہے پولیس آتا ہے تو باند پر جو ہے دور بہت لگاتا ہے پولیس چوٹ ڈاکو باندھ پ بہت آتا ہے اگر جو لوگ گاؤں میں اگر پولیس رہتا تو اتنا چوٹ ڈاکو نہیں آتا لائٹ بھی رستہ پیرا کہیں بھی نہیں ہے بستی میں کہیں کہیں رہتا ہے لائٹ سگڑو اجلا رہتا تو نہیں اتنا پولیس دو پولیس کو ڈر سے جو ہے چوٹ ڈاکو بھاگا رہتا